जोंहा दा माबाया धोरोमा जोंना बाथौ बिबार ब्रह्म बिबारसो बाव दावसा फारौ नङा जोंनि धोरोमा ब्रह्म ब्रह्म आमफाय बिबार आरो दावसा फारौजोंनो एखेहां एखेयानो होनजायो ओमफाय हानाय दावसा फारौ हानाय आमफाय जोंना बिबार आरो समायना रमायना बिबार होनांगौ जायो बिबारजों जोङो खुलुमो सिबियो गाबज्रियो बिबार बेजोंनो जों फुजियो आइ आफाफोरखौ जों बेजोंनो गाबज्रियो दा बोसोर गोदानाव जोङो फुजा होयो दावसा माबा फारौ गय फाथै बिदिनो थालेर फिथाइ सामथाइ बेफोरजों जों माबायो आरो बोथोराव बोथोरनि फुजा होयो आरो ओरैनो समावहाय जोङो बिदिनो बिबारफोरजोंनो समायना रमायना जोङो जोंनि संसार जानायनि फारसे मोजां गाज्रि आइ आफानाव गाबज्रियो बियो संसाराव जायोबाथ' आइ आफाया थानांगौ जायो आइ आफाखौबो नांगौ जायो ओंखायनो जोङो फसंना लादों आइ आफाखौ गायसन्ना लादों जोंनि बिफर आफर लोमजा साजा बिसोरो जोंखौ नाइयो अनो खैफोर आफोरनिफ्राय आरायग' खालामो लोमजा साजा जेरावखि थाङा बिसोर नायो बेमार आजार निफ्राय माबाफोर जानो गोनांबाबो बिसोर बासायो आय आफाया जोंखौ अनहरो बासायो आरो बिसोर बिसिनि सायावसो नालाय दा जोंनि संसार जानाय बा थाखा फैसा खामानि दामानि मिलायनाय मिलायै बिसोर अनबासो जोंबो रेहाय मोनो खामानि दामानि मोजां बिसिनि सायावसो गासिबो जाजोबा इसोरनि सायावसो बिनिखायनो जोङो आइ आफाखौ जोङो गाबज्रियो खुलुमो सिबियो गैयाबाबो जोङो जानायखौ दोन्नानै बाबो जोङो पुजा फानि होनाय समाव होयो बोथोराव हो होनानै लायो जोङो जों दाखालै बोसोर गोदाननि बैसागनि पुजाखौ जों खस्ट' मस्ट'बाबो होना होनानै लालायबाय बोसोर गोदाननि फुजाखौ जोङो गैयाखौ गैया होन्नानैबो सान्नानै थाजाया जोंनि जानाय लोंनाया देरसिन नङा बेनिखायनो जों जोंनि जानाय लोंनायखौ दोन्नानैबाबो फुजा फानिखौ होनानै लानाय जायो आरो जोङो बे बिबारजोंनो समायना रमायना गाबज्रियो खुलुमो सिबियो आइ आफाखौ आरो मा जों खस्ट' मावनानै जायो आरो आया जोंना फिसा फिसौ बिदिनो जों न'खराव ज बिदा फंबाय नख'राव जों ज' मोजां गाज्रि फुजा फानिफोरखौ ज' होलायो नख'राव न'नि मानसिफोरजों मोजां गाज्रि रायलायनानै फुजानि फारसे मोजाङै मोजां होलायो आरो दा आंना फिसाइया बिदेसआवसो दंहैयो बेनि थाखायनो जोङो ज' मोजां गाज्रि रायलायलाय गाबख' गाबख' फायो बिख' फायो आङो दा खस्ट' जेन'बा फिसाइया बिदेसआवसो दंहैयो बिनिखायनो आङो जेबो लामा नाया गावबा गाव थाखा फैसा हरनायखौ आंबो खामानियाव बाहायो आंबो ओरैनो थाया बिदि खालामो आरो बिदि मावनानै जायो जोङो मोजाङैनो मावनानै जाग्रा नालाय जोंहा जानांगौ जायो सासेनि खामायनायखौल' जोङो नेनानै थाया मावनानै हौवानि खामायनायखौल' जोङो नेनानै थाया आंबो खामायफायो आंनिखौबो आङो एसे एनै खामायनानै आंनि देलायनाय थाव क्रिम पावडार फ्राव बाहायनाय जायो हौवा हरनायखौबो खामानियाव बाहायो बिदि आरो जोङो आइ आफाखौ फुजियो न'खरावबो मोजाङै मावनानै जायो हौवायाबो जोहा दा न'आव गैया बिदेसआवसो थाङो बिदेसआवसो दंहैयो बिदेसआव थानानैनो हौवाया नख'र संसार नाह'रो फुजा फानि होनोबो थाखा फैसा हरो जों बे हौवाया हरोबा फुजा फानिफोरखौ जों होनानै लायो आइ आफा फोरखौ मोजां गाबज्रियो सिबियो हौवाया न'आव गैयाबाबो बिनि थाखाय थाखा फैसा हरनायजोंनो जोङो आइ आफाखौ मोजाङै मोजां गाबज्रियो खुलुमो सिबियो बिनिखायनो जोङो आइ आफाखौनो गाबज्रिनानै बिनि सायावनो थाजोबो गासिबो ईसोरनि माया गेलेजोबनायसो नालाय ईसोर अनबासो जोङो फिथाइखौ मोनफिनो ओंखायनो जोङो खस्ट' खालामनानैबो जानायखौ दोन्नानै फुजा फानिफोरखौ मोजाङै होनानै लायो आरो बेनिखायनो जेला न'खराव आइ आफाया थिक फुजा फानि होनाया खर होमबा न'खराव जालु जालायाबो खम जायो लोमजा साजायाबो बा थाखा फैसायाबो जेखि डाक्टारनि अजानि मुलि जाया बेफोरजोंनो मिलायलाङो बा जानो गोनां लोमजा साजा बा अफायबा हाथाइ बाजाराव थां गारि मटर गाखो माबाफोर जानो गोनांबाबो आइ आफाया अनोबा जोङो आरायग' जायो खैफोद आफोदनिफ्राय बासायो आइ आफाया अनो बेनिखायनो जोङो आइ आफाखौ गाबज्रिनो सिबिनो खुलुमनो बावा आरो जों बे बिबारजोंनो आइ आफाखौ खुलुमनानै आइ आफानि गोसोफोरखौ गोजोनै लाखियो गैयाबाबो जोङो न'खर संसारखौ गोजोनैनो सं फिसा फिसौ आंगो बिसि फिसाय फिसाफोरजों जों ज'यै खौसे अनलायनानै थायो आरो फुजा फानि होनानैनो गोसोफोरखौ जों मोजां मोनो